ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے میرے پاس جس کا نام ہے بہار شریعت وہ کتاب بہت ہی اچھی ہے میرے پاپا ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں بیٹا اسے پڑھا کرو اس میں جو باتیں ہیں اس پہ عمل کیا کرو وہ کتاب مجھے بہت ہی پسند ہے اور میرے پاپا کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور جب بھی میں اسے پڑھنے بیٹھتی ہوں وہ تھوڑی بڑی کتاب ہے تھوڑی کیا کافی بڑی کتاب ہے اور اس کی لینگویج بھی ٹف ہے میں اسے سمجھ نہیں پاتی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ اچھے سے وہ پڑھ نہیں پاتی ہوں اسلئے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے حالانکہ میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں اور میرے پاپا نے بھی اسے فورس کر رکھا ہے کہ بیٹا اسے پڑھا کرو اچھی کتاب ہے فری ٹائم میں یا ٹائم نکال کے میں اسے ضرور پڑھتی ہوں اور جو اس کی لینگویج تھوڑی سی ٹف ہے اسی لیے میں اسے سمجھ نہیں پاتی ہوں باقی وہ جو کتاب ہے اس میں جتنی بھی باتیں لکھی ہیں جو بھی میں سمجھ لی ہوں جو میں سمجھ چکی ہوں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت ہی اچھی ہیں وہ سب لیکن جو میں سمجھ نہیں پاتی ہوں بس اسی وجہ سے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے اسی وجہ سے میں تھوڑا سا کم پڑھتی ہوں اسے اور تو پوری کوشش کرتی ہوں کی میں اسے زیادہ سے زیادہ پڑھوں اور اسے سمجھوں کیونکہ کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میرے پاپا نے بھی اس کے لئے بولا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے